टीवी शो बिच तां मेरे बड़े जेह्के ड्रामें ओह् मिगी बड़े शैल लगदे आ जेह्का पूरी पूरी ध्याड़ी उ'नें ड्रामें गी दिखदी रौह्नी आं साढ़े घर जेह्के बड़े जेह्के साढ़े घर एह् पूरे घर आह्ले शामीं जेह्का ड्रामां लगदा उसी अस ड्रामां दिक्खने आं जोधा अकबर इक ड्रामां औंदा उसी अस सारा टब्बर किट्ठे होइयै बौहंदे ते शामीं ओह् अट्ठ बजे लगदा ते ओह् ड्रामां सारे घरै आह्ले ते उस सारे जेह्के सारे लोग जेह्के घरै दे ओह् मतलब चाऐं चाऐं ड्रामां दि ते नुहाड़े बिच केह् आखदे इक्क अकबर होंदा एह् केह् आखदे मुगलें दी क्हानी ते इक्क स्हाबै दी इक्क मुगलें दी क्हानी दा ड्रामां बने दा जिसी असें ई दिक्खने गी बड़ा मज़ा औंदा पूरे मतलब सारा शामीं सारा कम्म जल्दी बनांदे सारा कम्म बनाने दे बाद की रुट्टी सबेल्ला खाइयै कि असें ओह् ड्रामां दिक्खना उसी ड्रामें गी दिक्खने गी बड़ा मज़ा आंदा नुहाड़ै बिच इक्क राजा इक्क राजा होंदा ते नुहाड़ियां केह् आखदे होर मैह्ल बिच रौहंदा ते बड़ियां सारियां नुहाड़ियां रानियां न नुहाड़े च इक्क जेह्ड़ी खास बेगम थी ओह् जोधा थी इक्क रुकैया बेगम थी जेह्दे बिच भी ओह् आपूं बिचें के लड़ाइयां होंदियां ते उनें दिक्खने गी मज़ा बड़ा मज़ा ते इक्क ओह्दा मज़ा होंदा कि ओह् केह् करा दे ते फिल्मां बी बड़ियां पसंद न अस मतलब कि फिल्मां दिखदे रौह्ने आं जेह्कियां अज्जकल चला दियां जेह्कियां साऊथ दियां फिल्मां चला दियां एह् दिक्खने आं जेह्कियां बड़ियां शैल लगदियां ते जेह्कियां में बुक्कां बी पढ़नियां ते मिगी बुक्कां बी शैल लगदियां नुहाड़े बिच जेह्कियां केह् आखदे बड़ियां शैल जेह्कियां बुक्कां न ओह् प्रेम चंद होइया प्रेम चंद दियां क्हानियां जेह्कियां न ओह् मिगी बड़ियां शैल लगदियां नुहाड़े उपन्यास जेह्के न ओह् में पढ़े दे ओह्बी बड़े पढ़े दे प्रेम चंद दियां बचपन दी जेह्कियां कठनाइयां जिस हलातें च ओह् पढ़े दा की मतलब जियां बड्डलै जियां ओह् छाही कन्नै ढेडा खाइयै जंदा ते उसी जेह्का अस दिक्खने आं ते असें ई बड़ी प्रेरणा थ्होंदी अस उसी बड़ा जेह्का बड़ा अच्छा लगदा जेल्लै अस उनेंगी दिक्खने आं ते नुहाड़े बारै च असेंगी सिक्खना अच्छा लगदा